हमारे मम्मी पापा अपना काम अलग अलग बाँटते हैं हमारे पापा बाहर बाहर कमाते हैं हमारी मम्मी घर में घर का काम करती है खाना बनाती है झाड़ू करती है पोछा मारती है बर्तन धुलती है हम लोग का कपड़ा धुलती है धुलती है हम लोग को तैयार करती है तैयार करती है हम लोग को टिपिन देती है हम लोग का बाल बनाती है पूरा काम हमार मम्मी घर का करती हैं खेत खेत का काम करती है घर का पूरा काम करती है कभी कभी हमारे पापा जी का छुट्टी रहता है तो पापा भी मम्मी के कामों में हाथ बँटाते हैं घर का घर का निराई गुड़ाई भराई सिंचाई भी कर देते हैं हमारी मम्मी बाकी काम हमारी मम्मी करती है हम लोग गरीब हैं हमारे पापा थोड़े पैसे में ही हमारे घर का खर्च चल जाता है हम लोग आपस में पूरे परिवार रहते हैं हमारी दीदी भइया भाभी बहन सब लोग आपस में मिल जुल कर रहते हैं हंसी खुशी से रहते हैं हमारे पापा थोड़े ही कमाते हैं लेकिन हम लोग को बहोत अच्छे से रखते हैं हमारी मम्मी हम लोग को तैयार करके इस्कूल भेजती है हम लोग का चोटियाँ बनाती है हम लोग को टिपिन देती है हम लोग का बैग धुलती है सूज धुलती है ओढ़ना कपड़ा हम लोग को तैयार करके इस्कूल पहुँचाती है हम लोग इस्कूल से आते हैं तो हमारी मम्मी कपड़ा उतारती है हम लोग का बैग रखती है हम लोग को घर में बैठा के पढ़ाती है हम लोग को अच्छा शिक्षा देती है गलत काम ना करने के लिए मना करती है बेटा किसी का गलत काम ना करो और हम लोग आपस में पूरे परिवार बहुत खुश रहते हैं मिलजुल कर रहते हैं एक दूसरे से प्रेम व्यवहार रखते हैं किसी से लड़ाईयाँ झगड़ा नहीं करती हैं हमारी मम्मी बहुत अच्छी है हमारी मम्मी हम लोग का बहुत ख्याल रखती है ध्यान देती है हम लोग बहुत मिलजुल कर रहते हैं बहुत खुश रहते हैं एक परिवार की तरह जैसे अच्छे परिवार रहते हैं हम लोग सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं खुशी खुशी रहेते हैं हँसते रहते हैं खेलते रहते हैं हमारी मम्मी कभी हम लोग को डाँटती नहीं है हमारे पापा भी नहीं डाँटते हैं हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं खुशी हंसी खेलते खाते हैं हमारा परिवार छोटा परिवार है लेकिन हम लोग बहुत खुश रहते हैं हमारे पापा कम ही पैसे में हमारे घर का खर्च चल जाता है